अचो त असां अॼु गॾिजी मिलजी ॻाल्हायूं था हिकिड़े हेड़े ॻाल्हि थे जंहिंखे अॼुकल्ह जा युवक हेॾो इस्तेमालु करे रहिया आहिनि उहो आहे सोशल मीडिया सोशल मीडिया जा तहिड़ा ई फ़ाइदा आहिनि तहिड़ा ई नुक़सान बि आहिनि फ़ाइदो ॾिसी वञे त कहिड़े माण्हू जो नओं धंधो हुजे त उहो उन ते विझी करे पंहिंजो धंधो वधाए सघंदो आहे ऐं पंहिंजी कमाई वधाए सघंदो आहे ऐं नया नया ग्राहक हुनखे मिली रहंदा आहिनि सोशल मीडिया जे करे ऐं कहिड़े ई माण्हुनि जो हिकिड़ो इहो कमाईअ जो ज़रियो बि ठही रहियो आहे जेके माण्हू मशहूरु आहिनि सोशल मीडिया ते ऐं जेके माण्हू व्लोग ठाहींदा आहिनि उन्हनि खे वॾी वॾी कंपनियूं पंहिंजी तरफां ऑफर ॾींदियूं आहिनि की तव्हां असां सां गॾु मिलजी करे पंहिंजे सोशल मीडिया जे अकाउंट ते कुझु अहिड़ो विझो त जीअं उन कंपनीअ जी कमाई वधी रहे ऐं हुन जा स्टॉक जेके चवंदा आहिनि उहो वधी सघनि ऐं अॼुकल्ह जा ॿार हिनखे हेड़ो इस्तेमालु करे रहिया आहिनि कि हुनजी कोई हद ई कान्हे अॼुकल्ह जा नंढा नंढा ॿार बि उन्हनि खे ख़बरु पइजी वई आहे कि यूट्यूब ते शॉट्स छा थींदो आहे इंस्टाग्राम जी रील्स छा थींदी आहे कीअं हुन ते पोस्ट करे सघंदा आहियूं कीअं असां माण्हुनि सां ॻाल्हाए सघंदा आहियूं ऐं नएं नएं फिल्टरनि में माण्हू फोटोस कढंदा आहिनि त हुन सभिनिन खे मोकिले बि सघंदा आहिनि ऐं ॿुधाए सघंदा आहिनि कि असां अॼु हिते घुमणु आया आहियूं पंहिंजे सां आया आहियूं अकेला आया आहियूं या असां छा था खायूं इहो सभु बि माण्हू सोशल मीडिया जे करे ॿियनि खे ॿुधाए सघंदो आहे पर असां नुक़सान जी ॻाल्हि करियूं त नुक़सान त हेतिरा आहिनि की उन जी कोई ॻाल्हि ई कोन्हे जीअं माण्हू त कंहिंजो कंहिंजो ग़लति इस्तेमालु कंदा आहिनि जीअं असां सम्झो कंहिंखे कोई फोटो मोकिलियो त उहो साम्हू वारो उन्हनि खे ख़बरु आहे की असां घरु न आहियूं असांजो घरु खाली आहे त उहो असांजे पोयां वञी करे असांजे घर में वञी करे चोरी करे सघंदो आहे या पंहिंजे जेके आहिनि त हुननि जे कुझु ग़लति दोस्तनि खे ॿुधाए सघंदो आहे की इहा अॼु ॿाहिरि वई आहे उनजे घर में केर कान्हे त हलु असां हुनजे घर में वञू था कुझु हेड़ो कमु था करे अचूं जाम कुझु थी सघंदो आहे असां हेड़े माण्हुनि जो कुझु भरोसो न करे सघंदा आहियूं हेड़ा माण्हू असांखे तंगु करण लाइ परेशान करण लाइ या जेको चयो वञे त ब्लैक मेल करण लाइ कहिड़ी कहिड़ी हद पारूं न करे सघंदा आहिनि पर ॾिसो वञे त इन सोशल मीडिया जो माण्हू ओतिरो ई इस्तेमालु करे वधीक सिखियनि त उहो जाम सुठो थींदो इन्हनि ॿारनि खे अॼुकल्ह सम्झणु खपे की सोशल मीडिया आहे त हुनखे हिकिड़े पंहिंजे फ़ाइदे जे लाइ करे असां इस्तेमालु कयूं पर कहिड़े कहिड़े ॿार ग़लति संगत में हली वेंदा आहिनि उनजे करे उन्हनि जो पंहिंजो नुक़सानु थी रहंदो आहे इन सोशल मीडिया जे करे इलाही कहिड़ा ई ॿार इलाही घणे ई परीक्षाउनि में फेल थी रहिया आहिनि ऐं हिकिड़ी जाम वक़्तु पहिरियों हिकिड़ी गेम आई हुई ब्लू व्हेल करे जाम ॿार उन गेम जे करे जान बि गवांए वेठा हुआ असां छा ई करे सघंदा आहियूं इन खे सभिनि खे सम्झाइणु लाइ वञी कंपनियुनि खे पहिरियों ई चइणु खपे कि उन्हनि खे कुझु एज जी रिस्ट्रिक्शंस ॾियो वञे त उहो वधीक जाम सुठो थी रहंदो आहे अॼुकल्ह जा ॿार आहिनि कुझु हेड़ा जेके सोशल मीडिया जे थ्रू इस्तेमालु बि कंदा आहिनि ऐं कुझु आहिनि जेके नुक़सानु बि कंदा आहिनि माण्हुनि जे विच में भेद भाव करणु वारा जाम मिलंदा पर उन्हनि जे करे पंहिंजो फ़ाइदो ॾिसणु वारा जाम घटि ई मिलंदा सोशल मीडिया हिन करे त चवंदा आहिनि बूल या बैल